جی ہاں حالیہ دنوں میں دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں چند اہم اور افسوسناک واقعات پیش آئے جو خبروں کی سرخیاں بنے ان میں سے تین نمایاں واقعات یہ ہیں جیسے چینلس پریڈائسیس سوسائٹی کے تمام ٹاورس غیر محفوظ قرار گروگرام کی چینیلس پرائیڈیسی سوسائٹی کے تمام نو ٹاور کو ساختی طور پر غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے یہ فیصلہ ایک تفصیلی جانچ کے بعد کیا گیا جس میں عمارتوں میں سنگین ساختی خامیاں پائی گئیں اس سے قبل ٹاور ڈی میں چھٹی منزل کے گرنے سے دو خواتین کی موت واقع ہوئی تھی جس کے بعد دیگر ٹاورس کی بھی جانچ کی گئی اب تمام ٹاورس کو خالی کرانے اور منہدم کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے جس سے وہاں کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسری خبر روہنی کے جم میں نوجوان کی بجلی کے جھٹکے سے موت کی خبر ہے شمالی دہلی کے روہنی علاقے میں واقع ایک جم میں چوبیس سالہ ساکشم پراتھی نام کا نوجوان ٹریڈمل پر ورزش کرتے ہوئے بجلی کے جھٹکے سے جاں بحق ہو گیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق ٹریڈمل میں برقی خرابی تھی پولیس نے جم کے مالک کو گرفتار کر لیا ہے اور واقع کی مزید تفتیش جاری ہے کاروباری شخص سے سوا کڑو روپئے کی چوری دو ملزمان گرفتار کے عنوان سے بھی ایک خبر ہے جو دہلی کے شالی مار باغ علاقے میں ایک کاروباری شخص کے گھر سے سوا کروڑ روپئے نقد چوری کر لیے گئے پولیس نے تفتیش کے بعد دو ملزمان کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے ون پوائنٹ زیرو سیون کروڑ روپئے برآمد کیے ملزمان میں سے ایک انل کمار متاثرہ کے گھر میں حال ہی میں ملازم ہوا تھا اور واردات کے بعد فرار ہو گیا